डांस के रूटीन के लिए मैं अपने मन के मनपसंद संगीत चुनती हूँ जैसे मेरा मन कथक करने को करता है तो मैं कथक चुनती हूँ अगर क्लासिकल डांस करने का मन करता है तो क्लासिकल डांस करती हूँ जैसे मैं कहीं गई या फिर मुझे डीजे वाले सौंग पर डांस करना है तो मैं अपना मैं डी जे वाले सौंग चुनती हूँ बस ऐसे ही बहुत चीज़ों मेरा मन करता है मैं वो संगीत चुनती हूँ अपने डांस के लिए अभी जैसे अगर मैं कोई रिल्स बना रही हूँ तो मैं ट्रैंडिंग सौंग की बनाऊँगी जो अभी ट्रैंचिंग चल रही है वो सौंग की रिल्स बना